सर मैं निकिता रांगडले बाला घर बटेरा चौक की वार्ड नंबर बारह से बोल रही हूँ सर मेरे द्वारा आपके यहाँ से ऑर्डर किया गया था सर तो मैं मुझे पता चला की मुझे इसमे रिडीम प्राप्त हुआ है सर तो मैं इस ऑफर पर इस ऑफर पर रिडीम करना चाहती हूँ सर क्योंकि मुझे सर मैंने जो खाना बनवाया मँगवाया था आपके यहाँ से वो मुझे पाँच सौ रुपए का कुछ का पड़ा था सर जिसमे मैंने सोयाबीन की सब्जी पनीर टिक्का चावल दाल मँगवाया था सर मैं ये चाहती हूँ आप इसमे ऑफर का रिडीम उपयोग करें सर और मुझे कुछ छूट प्रदान करें और मेरे पैसे कम करें सर क्योंकि मैंने फोन पे कर दिया है तो मैं ऐसा करती हूँ कि आप मुझे मेरे पैसे वापस भुगतान कर देंगे सर ऑनलाइन